हमारा काम नौकरी करना लेकिन आजकाल नौकरी कहाँ मिल रहा है जैसे कि हम लोग लेबरई मजदूरी करके जीते खाते हैं आजकल नौकरी मिलने कोई चांसे नहीं है बच्चे हैं पढ़ रहें हैं हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा कोई पढ़ लिख के आगे जाए हम लोगों को अच्छी सी नौकरी मिले बच्चे को हम लोग तो जहाँ ऐसे ही कर रहे हैं अपना लेबरई उबरई करके जीवन पालन कर रहे हैं लेकिन भविष्य में लेबरई उबरई करने के कोई चांस नहीं हैं जीते खाते रहेंगे कोई परेशानी आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है ऐसे में जैसे बच्चे हैं अगर वो पढ़ लिख ले रहे हैं उनकी अगर नौकरी लग जा रही है तो हम लोगों को थोड़ा राहत हो जाएगा जैसे देख लीजिए कि आजकल कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा कार्य हो रहा है हम लोग तो पढ़ लिख के भी जैसे में काम कोई नहीं मिला वही लेबरई करते हैं और सम्बंधित हर लोग अपना देख ही रहे हैं सर कि हम लोगों को विषय में नौकरी उकरी बहुत परेशानियाँ हैं और जो है कि मिल जाए तो अच्छा होता है नहीं तो हम लोग तो यही राजगीर का काम करते हैं और उसमें लेबर मिस्त्री अच्छे अच्छे से मकान बनाते हैं और अपना नौकरी के विषय में बाल बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं अवसर देखिए जो आप लोगों के हम लोग बहुत दूर दूर घूमें है सर बहुत काम किए लेकिन मज़बूरी है सर कि नौकरी नहीं मिला हम लोगों को यही लेबरई उबरई करके जीते खाते हैं हम लोग और जो है जैसे मैं गाँव में कोई तो है नहीं कि नए काम मिलेगा दूर जाना पड़ता है बाहर यही कमाना खाना पड़ता है और नौकरी आजकल तो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उसी में लग जाएगा तो अच्छा रहेगा नए नौकरी तो मिल नहीं रहा है हम लोग तो वही बाल बच्चे सब बुरे परिवेश चले आए लेके